आतांच्या काळांत लोकांक अशें बाजारांत वचपाक टायम नासता मेन म्हणल्यार कामाक वयता लोक तेंका आतां ऑनलायनूच ते स्क्रोल करीत रावता कितें ऑर्डर करपाक जाय जाल्यार आतां फ्लिपकार्ट आसा खूब कितें कितें आसा फ्लिपकार्ट आसा एमजॉन एप आसा आनी मिंत्रा आसा आनी खूब कितें कितें अशीं एप्स आसा जीं मोबायलार डावनलोड करून तुमी जाय तें तुमचो एड्रेस घालून सगळें ऑर्डर करूंक शकता आनी खूब तरेचे अशे हें आसा खूब कितें कितें सगळें एकच्यूली सगळेंच मेळटा आतां भाजी फ्रूट्स बी सोडल्यार ती बी ती रोखडी आतां एक तरेचें अशें आसा जे तुमी कपडे जावं कितें सॉप आसा मशिनां आतां सुद्दां आतां मशिनां व्हडल्यो व्हडल्यो त्यो फ्रीज जावं वॉशिंग मशीन जावं तीं सुद्दां तुमकां आतां डिलिव्हरी ऑनलायन घर बसल्यार मेळटा आनी एड्रेस आतांं गांवां गांवांनी सुद्दां लोक हाडून पावयता जे डिलिव्हरी आसता ते रिक्षांनी हाडून पावयता पयलींच्या काळांत कशें आशिल्लें आतां धा वर्सां पयलीं ते अशे गांवां गांवांनी आजून तेन्ना पावूंक नाशिल्लें ती फेसिलिटी आतां तें सगळ्याकूच वता सगळ्या कोर्नरांनी त्यो गाड्यो अवेलेबल आसा सगळी डिलिव्हरी ऑनलायन जाता पेमँट सुद्दां ऑनलायन जाता आनी तें सेफ आसता चडशें चडशे लोक कॅश ऑन डिलिव्हरीच करता आनी चडशे पेमंटूय घेता कांय अशे खंयचे हें नासता तेंचे गैरफायदे अशे कांय जायना थोडे केन्ना थोड्या प्रमाणान चडशे आसता ते प्रोडक्ट तेंचे बरेच आसता कपडे धर कितें तुमी सॉप घेतले ओर कितें अशें मागयलें हें धर तुमचे आतां चलयां मनशांचें अशें कितें मॅकअप सामान तें चडशें अशें बरेंच येता आनी अशे इलॅक्ट्रोनीक आयटम म्हणल्यार ते थोडे डिफेक्टिव्ह आसता ते तुमी रिटर्नूय घेता ते रिप्लेसूय करता तशें फेसिलिटी बी तेंच्यो आसता पूण आतां बाजारांंतले धर म्हणल्यार बाजारांतले आनी ऑनलायन घेव सामान म्हणल्यार बाजारांत अशें गेल्यार आमकां बार्गेन करपाक मेळटा जें आमकां ऑनलायन एपावयल्यान ऑर्डर करता तेन्ना करपाक मेळना आमकां आसा ते प्रायसानूच तें घेवचें पडटा केन्ना केन्ना डिस्काउंटूय मेळटा ते बी तेंचें कितें कंडिशन आसल्यार तशें ना जाल्यार बाजारांत एकच्युली जाणटे लोक आसा ते बाजारांतूच वचपाक प्रिफर करता कारण तेंका तें हें जाता वॉकूय जाता उलोवणेंय जाता सो तेंका तें ते प्रिफर करता आतांचें जॅनरेशन म्हणल्यार ऑनलायनूच सगळें ऑर्डर करता चडशें आनी फुडें फुडें तें खूब आनी वाडपाचें आसा ऑर्डर आनी बाजारांत मातशे कमी प्रमाणान वचप जाता खावपाचे घोष्टी म्हणल्यार जें रोखडें पेड्ड्यार जाता तें बाजारांत वचून घेता आनी ऑनलायन बी म्हणल्यार आतां हॉटेलांतूय डिलिव्हरी दितात ते एक दोन वरां भितरूच जाता तशेंच एक पोसिब्लिटी आसा ते दोन दोन दिसांचे पय तशे बी जर पयलीं बी अशें दोन दोन दिसान डिलिव्हरी दिता खावपाचे प्रोडक्ट अशे चडशे अवेलेबल ना ग्रोसरी बी ते अशे ओके व्हडल्या कॉन्टिटीन घेतल्यार तुमकां प्राय पयशांनी कमी एक मेळटा आतां पांच किलो तांदूळ धा किलो तांदूळ घेतल्यार तुमकां डिस्काउंट मेळटा आदरवायस तुमकां मार्केटांनूच अशें एक हें तें बी मेळटा घेवपाक शकता तुमी सेम भशेन पूण हेजेर एक तुमकां डिस्काउंट मेळटा कॉन्टिटी घेतल्यार इतलें आनी तुमकां बेनिफीट आसा